जियां की इस सवाल विच मिगी पुच्छेआ गेदा की अपने स्कूल ट्रिप दे बारे च सनाओ जिल्लै तुस निक्के होंदे हे में अपने स्कूल ट्रिप दे बारे विच सनाना चाह्ना की जिसलै में निक्का होंदा हा साढ़ी सैर जंदी ही सुकराला माता इत्थै लोक बड़े बड़े दूर क दूर दा दर्शन करने आंदे में अपने आप कि खुश किस्मत समझना की एह् साढ़े अपनी डिस्ट्रिक्ट कठुए विच ऐ हून में थोआड़े कन्नै सनाना चाह्नां माता बालासुंदरी दे बारे विच जेल्लै अस निक्के निक्के होंदे हे इत्थै अस जाना बोह्त पसंद करदे हे अज वी अस इत्थै जाना बोह्त पसंद करदे आं एह् इक भव्य मंदिर ऐ जो की प्हाड़ दी चोटी दे उप्पर मौजूद ऐ इत्थै वी लोक दूरे दूरे दा दर्शन करने आंदे न एह् साढ़े एह् वी साढ़े कठुए विच ही मजूद ऐ और में एह्दे बाद तुसें सनाना चाह्नां अपने पीर बाबे दे बारे च जानि की वरूण देव देवते दे बारे विच एह् में इत्थै हिंदु ही निं बल्कि मुस्लिमें दा वी धर्म स्थान ऐ इत्थैं दवैं धर्म दे लोक दर्शन करने आंदे न और में तुसें सनाना चाह्नां और में और एह्दे बाद में थोआड़े कन्नै सनाना चाह्ना दे बारे विच एह् इक भव्य स्थान ऐ कहा जंदा की इक वार हनुमान जी नै इट सुट्टियां इट सुट्टी ही जो की अज बी मजूद ऐ केईं वारी ऐसा होंदा की एह्दे उप्पर पानी वी टप्पियै चली जंदा क्योंकि एह् खड्ड विच ऐ मतलव कि एह् पत्थर बिल्कुल निं हिल्दा बस में थोआड़े कन्नै इन्नी गल्ल सनाना चाह्ना अपने बचपन दी स्कूल ट्रिप दे बारे बिच धन्यवाद